मोसौ बोरमा दाउ सखा बेमार जायो बिब्दिनो मुं डक्टरनाव मुलि लायो जों सोरबा गामिनि सासे मोसौ बोरमानि डक्टर दङब्ला जोङो बेनाव मुलि लायो बिब्दिनो फुननाय बा जानाय एबा जारिनाय बिब्दि बायदि बायदि रोखोमनि खामानियाव बाहायनायजों डक्टरनाव बिना लाबोयो बिब्दिनो आथिं लेंग्राफोर बा आ सिनस्रिफ्राव गाराय बिगुरफोर दोलायोब्ला जोङो माबाफोर डक्टरनाव मुलि बिना लायना बिखौ फुननाय एबा जारिनाय खालामनानै होयो थिग बेबादिनो जों मोसौ बोरमा अमा दाउ बायदि मुवा मुलि बाहायनानै जों अमा दाउ मोसौ बोरमाफोरखौ न'आव होबथाना लाखिनाय जायो मोसौ बोरमानाव मुलि एबा फुननाय एबा जानाय खालामनानै होआबा मोसौ बोरमायाबो थांना थानो हाया एबा जब्रा जाना थायो बिब्दिनो जों मुलि बाहायनाय होनाय जायो आरोना